आङो बेलेक इदि जायगाफ्राव बेलेगनि जानानै मानि आङो खारै फैराखै मानि आङो गामियावनो जोंना बै बैसागो मागोआव मानि खेला होयोना बै बैसागो समाव बियाव जोङो बुरैफोरनि खेलायाव खारदोंमोन खाबादि खारनाय इदि खेला होयोमोनना जोंना बैसागोआव बुरिफोरनि बिदि बुरिफोरनि जानानै गेलेदोंमोन आरो जों गामियाव ओमफाय इदि बेलेगाव आं गेलेहैफेराखै बेनिफ्राय दा जोंनि जोङो फुङावनो सिखारब्लानो जोङो मरनिं अवाक खालामो आरो मानि जोङो थाबायो फुङाव बियाव देहानि थाखाय मानि दा मानसिफ्रा अनेख डायबेटिस आरो प्रेसार थेसारफोर जायोना मानसिफोरा बियाव मानि बे मरनिं अवाक खालामनायफ्रा मानि खामानि होयो आरो बेफोरो बेमार आजाराव एसेब्लाबो फुङाव माने सामफ्रामबो थाबायब्ला मोजां मोनो मानि देहाखौ मानि जों थाबायोआनो मानि जोङो इदिनो एसे एसे गोजानैनो थाबायो जों लामाफोर बेसे मिटार बेसे मा बेफोरखौबो मिथिलायला जोङो जायखिया जोंनि गामि गामियाथ' ओरै माबा दुब्लिजों थांनाय माथरि दंना बे माथरिखै जोङो जोङो हौवाफोर हिनजावफोर फुङाव ज'ज' थाबायो आरो थाबायनायनि थाखाय बिराद देहाफोरखौ बेराद मोजां मोनो फुङाव सामफ्रामबो थाबाय ब्लाथाय देहाफोरखौ रेजें रेजें मोनो दा मानसिफोरा आरो अनेख इदिनो सुगार थुगार बायदिसिना जागासिनो दंना आरो प्रेसार जागासिनो दं बेफोराव खामानि होयो आरो बे थाबायनाय फोरा ओमफ्राय दा जोंबो ओरैनो जिरायनानै थाया मानि देहानि थाखाय बहुद मोजां आरो बेराद मोजां मोनो देहाफोरखौ रेजें रेजें खामानि मावनाय दांनायफ्रावबो बाया मानि उन्दु सोमनानै थायोब्ला आरो नोंनि देहाया देहाया मोजां जाया मानि देहाखो राफोद मोना आरो जों बिदि फुङाव थाबायबाय थाग्राखाय थाबायब्लासो मोजां मोनो